हेलो हेलो सर मे मेरे को अपनी पैन कार्ड सेवा में अपना नया नया लैन्डलाइन जोड़ने में सहायता आप कर सकते हैं तो उसके लिए मेरे को दस्तावेज़ क्या क्या लगेंगे ऑनलाइन पर करवाना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेन्ट देना है तो पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आधा आधार कार्ड समग्र आई डी और यह सब कुछ देकर मैं आपसे अपना नम्बर चेन्ज अपने सम्पर्क होने तो उसमें मेरा नया नम्बर जो लैन्डलाइन नम्बर है उसको जोड़ना है अपडेट करना है इसलिए मैं करना चाहता हूँ इसके लिए जो भी प्रोसेस है वह सारी प्रोसेस पूरी करनी है मेरे को सबसे पहले आपको डॉक्यूमेन्ट्स क्या क्या देना है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी समग्र आई डी की फ़ोटोकॉपी पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो नया नम्बर जुड़वाना है उसके नम्बर और अपने नाम से जो लैन्डलाइन नम्बर है उसको अपडेट उसमें करना है इसके लिए सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इसके लिए मैं तैयार हूँ

यह सारी प्रोसेस से गुजरते हुए काम करना है